आं न'निफ्राय बेरायहैनो नागिरदोंमोन सिलंआव आमफ्राय आं मोनसे केफ अर्डार खालामदोंमोन द'खानदारना द'खानाव ओमफ्राय द'खानदारनाव आं सोंदोंमोन डिस्काउन्ट मोनगोन्ना मोना होन्नानै ओमफ्रायो आंनो दा बिनिफ्राय मोनसे हेल्प नांगौ जादोंमोन अन्नानै आंनो हेल्प होनां होदो आं न'निफ्राय थांनो नागिरदोंमोन बेरायहैनो सिलंआव बेनिफ्राय अर्डार खालामदोंमोन आङो द'खानदारनाव सोंदोंमोन डिस्काउन्ट बेनिफ्राय द'खानदारा डिस्काउन्ट गैया होन्नानै बुंदों आंनो अन्नानै डिस्काउन्ट खालाम खालामनानै होदो खमायनानै होदो द'खानदारजों